رقص کو مشغلہ کے طور پر پیش کرنا حرام ہے خواتین جتنا ہو سکے پردے میں رہیں ہمارے اسلام میں خواتین کو دس سال کی عمر سے پردہ کرنے کی دس سال سے پردہ کرنے کی ہدایت دی ہے اللّہ تعالیٰ نے اور اِس کا واضح طور پر قرآن میں اور حدیث میں بتا چکا ہے کہ عورتیں جتنا ہو سکے پردہ کریں مگر ہمارے معاشرے میں رقص مشغلہ عام طور پر بہت زیادہ پیش آ رہا ہے بڑے بڑے گھرانوں میں تو یہ ایسا چلتا ہے کہ بغیر دعوت میں بغیر رقص کیے بغیر دعوت مکمل نہیں ہوتی لِہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ رقص سے پرہیز کریں نا ناچنے سے وہ گُریز کریں کیونکہ یہ معاشرے میں بہت غلط باتیں ہیں اس میں بڑے لوگوں کا بھی بہت سا احترام نہیں ہوتا ہے یہاں پر ناچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر اسلام میں بھی اِس کا خواتین کے اوپر کیا حقوق ہے یہ بھی معلوم رکھنا چاہیے اور خواتین تو اِسے مردوں کے ساتھ بھی ناچنے کے لیے بہت اچھا سمجھتی ہیں اور ہر جگہ پر دیکھو ناچنے کے لیے مرد اور عورت دونوں ہی تیار رہتے ہیں مگر ایسا کرنے سے گریز کریں جتنا ہو سکے پردے میں رہنے کی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت ہے اللّہ تعالیٰ کی طرف سے اللّہ تعالیٰ اپنے موقع دے رہا ہے جتنا ہو سکے پردے میں رہو پردے میں رہو بول کر ہر چیز سے اللّہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے احادیث سے معلوم کروا دیا ہے